ہمارے معاشرے میں ایسے گاؤں ہیں جو ایسا لوگ ہے جو کرکٹ کراتے ہیں اور کرکٹ میں بہت سارے ٹیم بھاگ لیتے ہیں حلقے کے بھاگ لیتے ہیں اور پھر وہ لوگ کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور ان گاؤں کے لوگوں کا حوصلہ افزائی ہوتے ہیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پھر ان لوگوں کا ایک خوشی سی ہوتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں آج میچ ہے اور پھر آج ہم لوگ میچ دیکھیں گے اور مزے لیں گے تو اسی وجہ سے جو ہماری کمیٹی ہوتی ہے گیم کا کرکٹ کا وہ پہلے ٹی سی بانٹ دیتے ہیں پھر وہ ٹی سی ہر جگہ ہر ٹیم کو مل جاتی ہے پھر وہ ٹیم اپنے باری باری سے اپنے ٹیم کو لے کے پہنچتی ہیں پھر وہ گیم کو شروع کرتے ہیں تو اسی لیے ہم لوگ کا بہت اچھا لگتا ہے کہ آج میچ دیکھیں گے اور یہ ہمارے معاشرے میں سب لوگ ایسے ہیں کہ کھیل سے دلچسپی لیتے ہیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ کھیل سے دلچسپی نہ لے تو ہم لوگ کو اچھا لگتا ہے کھیل سے دلچسپی لینا